मां अहिड़े वक़्ति जंहिं खे इहा सलाह ॾींदमि कि उहे पंहिंजी ड्रॉइंग खे दिन बि दिन कंदो रहे छॾे न रोज़ु कुझु नओं नओं ट्राए करे पहिरें आसान खां करे पोइ मुश्किल करे धीरे धीरे करे करे उहे पंहिंजे ड्रॉइंग ऐं गुणनि खे निखारे सघंदो आहे ऐं शुरू में कोई बि परफैक्ट न हूंदो आहे सभिनिनि खे टाइम लॻंदो आहे मूंखे बि जाम टाइम लॻियो हुओ धीरे धीरे करे सभु सिखी वेंदा आहिनि ऐं पहिरों आसानु आसानु ड्रॉइंग्स सां पैंसिल वारे स्कैचनि सां शुरू करे पोइ कलरिंग ते अचो त हिन खां ड्रॉइंग जाम सुठी थींदी ऐं निखिरी करे ईंदी ऐं हुनखे बि प्रोत्साहन मिलंदो सभु कि मां करे थो सघां ऐं जाम धीरे धीरे ई करिणो खपे शुरूअ में आराम आराम सां लाइट पैन हटाए करे लाइट पैंसिल हलाए करे हटाए करे ताकि अगरि उहो ग़लति बि थी वञे त मिटाइण खां पोइ निशान न नज़र अचनि ऐं धीरे धीरे करे करे मुश्किल ड्रॉइंग त अचे तॾहिं उहो जाम सुठी करे सघंदो ऐं सभु ईअं ई करे जो बिगनिंग कनि था हाणे ड्रॉइंग जी ऐं उन्हनि खे जाम सुठा रिजल्ट मिलनि था पोइ सभु कंसिस्टेंट रहनि रोज़ु कनि कॾहिं बि छॾनि न जॾहिं मनु करे तॾहिं कनि ॾींहं में हिकु ॿ टे जेतिरी मनु करे तेतिरी ड्रॉइंग ठाहिनि छो कि त जंहिं सां ख़ुशी मिलंदी आहे उहो कमु करिणो ई खपे